हँ बिहारमे कीसभ होइ छै पहिने कीसभ होइ छलैए सेसभ कहियौ ने अच्छा बाढ़ि आयल छलै बहुत बाढ़ि आयल छलै पानि बेसी छलै हँ हँ उपजासभ नहि भेलै आ अथी कोनो रोजगारो तऽ नहिए देने छै रोजगार तोजगार नहि छै कतहु ओ रोजगारो नहि छै कोनो बातके तखन तऽ केना फेर बिहारमे लोक केना की करतै की कए सकैत छै हँ हँ कहुना कऽ गुजर करै छै बिहारक लोक बिहार तऽ बड कङ्गाल छै ठीकेमे बड्ड कङ्गाल छै हँ घर घर लोक ठीके बैसल छै सभके केकरो कोनो रोजगार छै आ खेती बारीमे आब की उपजै छै किछु नहि उपजा बारी होइ छै हँ सेहो नहि दै छै कहाँ किछो वृद्धो पेंशनसभ दैत छै से उएह चारि सए रुपैआ दै छै ओहिसँ की बनैवला रहै छै किछो नहि हेतै चारि सएमे की बनैवला छै हजारो टाका दीतए तऽ चलिते काज की करबै हमरा अहाँसभके बिहारमे इएह हाल छै हँऽ दिल्ली सभमे तऽ दू हजारके दै छै अपनासभके कहाँ दैए वृद्धा पेंशन की दैए किछो नहि दैए एहि गरीबीमे कोना पार लगतै से भगवाने बुझथिन दरभंगा जिला बिहार ईसभ बहुत बहुत गरीबीमे जाए रहल छै बहुत ठण्ढा पड़ै छै बिहारक लोक तऽ गरीब लोक कोना गुजर करैए से अहूँसभ दिश हँ अहूँसभ दिश अहिना हाल छै हँ बड ठण्ढा पड़ै छै के देखत अपनासभके तऽ गरीबीमे भगवान जन्म देलथि बिहारमे गरीब हँ तऽ की कए सकै छियै तखन देखियौ कोना टाइम पास होइत छै कहुनाके बिहारमे पास होइ छै सरकारके उएह दया छनि तऽ की करबै हमरा अहाँके जिंदगीकेँ खराब ठीक तखन तऽ आब राखै छी भऽ गेल अहाँसभके बहुत टाइम भेल दोसर काज करब